हैलो आं जी आं जी तुस कुत्थें आये दे घुम्मनै ई जम्मू जम्मू दे बथ्हेरियां जगह न घुम्मनै आह्लियां ते तुस कुत्थें घुम्मना चाहंदे जम्मू ऐ बाह्वे आह्ली माता ऐ जगह मानसर ऐ फ्ही ओह्दे बाद थोह्ड़ा निहां अग्गें औगे कटरा ऐ माता वैष्णो देवी ऐ थोह्ड़ा होर अग्गें जेहा औगे ते रियासी ऐ रियासी तुसेंगी भीम गढ़ फोर्ट लब्भी जाना बड़ी बड़ी जगह न तुस सनाओ तुसें कुत्थें घुम्मना अच्छा मैड़म जी तुस सनाओ तुसें जाना कुत्थें गड्डियां बगैरा अस आपें करी देई ओड़नेआं तुसेंगी आं आं मैड़म जी तुस स्हेई सनाओ तुसें पैदल गै चलना पौंदा उत्थें जात्तरा होंदी इत्थां ते जम्मू दा अस तुसें ई कटरा धोड़ी पजाई ओड़गे ओह्दे अग्गुआं तुसें ई थोह्ड़ा होर उप्पर ताहीं ऑटो लब्भी जाने भी ओह्दे बाद जात्तरा पैदल ऐ भी ओह् उत्थुआं पैदल जाना ते भी ओह् उत्थुआं औना होग ते मिगी फोन करी ओड़ना ते में आपें तुसेंगी लेई औगा बाय एयर आओ इत्थें हैलीकॉप्टर चलदे न आं मैड़म जी तुस मेरा कार्ड कुसै बी पुच्छी लैयो ते मिगी कंटैक्ट करियै तुस मिगी सनाई ओड़ो कोई गल्ल नी